नोंथांआ नोंथांमोननि बै दल'गावनि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागौमोन नामा आङो दल'गाव गामिनिमोन गोदो दल'गावआव जोङो ओन्दै समाव सिख्ला समाव जोङो माइ गायो ना गुरो खोथिया फुयो साम' खांख्राइ लायो जोङो बिदिनो मैगं थाइगं खानानै लायो बेबादिमोन आरो बे समाव लामायाबो खासा लामासोमोन्ना लामाया मोजां नङामोन जों हान्थिनोबो हाया ओरैनो ससे माबानानै गायलाबायनाय फुलाबायनाय थांलाबायनाय गुंगायनाय बेफोरबायदिमोन कक्राझाराबो जोंनिफ्राय इसे गोजान जायो जों बेरायहैनोबो हायामोन थांनो हाया थांनोबो हायामोन जोङो लामाया जों दल'गावआव थायो बिदिनो मैगं थाइगं खानानै जानाय मानाय ना गुरनाय साम' खांख्राइ लायनाय बिदिल' थायोमोन जि मा माबा बावनो